अपने गाँव में लोग पोलिओ से बचाने के लिए बच्चों को दवाइयाँ पिलाते हैं और पोलियो बूथ पे जाते हैं और उसके बाद में सभी लोग अपने बच्चों को का रखरखाव करते हैं और रखरखाव करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पे जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे जा के बच्चों को दवाइयाँ पिलाते हैं एक महीने का उसके बाद में फिर दूसरे महीने का पोलिओ बूथ आंगनबाड़ी केंद्र पे होता है और आंगनबाड़ी में से ही हमको सहयोग मिलता है हम आंगनबाड़ी अपने बच्चों को का रखरखाव करने के लिए पोलिओ बूथ पे दवाइयाँ सम समय से पिलाया जाता है और बच्चों को हर समय स्वस्थ और साफ सुथरा रखा जाता है क्योंकि उसमें लापरवाही करेंगे तो बच्चों को पोलिओ से भय भी होता है पोलिओ पिलाने के लिए बच्चों को समय समय से आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर और महीने में और उनको कोई इस परेशानियाँ ना हो बच्चों को गाँव में बहुत तरीके से देखा जाता है इसलिए क्योंकि बच्चे कभी दिक्कत में ना आएं और आंगनबाड़ियों से पोषाहार और दवाइयाँ अनेकों अनेकों प्रकार कि मिलती हैं इसलिए आंगनबाड़ी हमारे पास में और गाँव में रहती रहा कर रहा है इसी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र में सभी सुविधाएं मिलती हैं आँगनबाड़ी हमारे गाँव में ही बगल में ही है इसलिए आँगनबाड़ी वहाँ डाक्टर आते हैं और समय समय से टीकाकरण कराया जाता है टीकाकरण कराने के बाद बच्चे हमारे स्वस्थ रहते हैं गाँव में यही सब सही तरीके हैं पोलिओ बूथ से हमें पोलिओ कि ड्राफ़ और दवाइयाँ मिलती हैं ये दवाइयाँ यहाँ हमारे लिए फायदेमंद होती हैं और हमारे बच्चे भी सही कुशलतापूर्वक रहते हैं और कुशलतापूर्वक से ही पोलिओ से हमें बचाव मिलता है